تلنگانہ ہندوستان کی ایک ریاست ہے جو ہندوستان کی جنوبی علاقے میں واقعہ ہے یہ ہندوستان کی نئی ریاستوں میں سے ایک ہے جو دو جون دو ہزار چودہ کو اکیسویں ریاست کے طور پر تشکیل دی گئی تھی ریاست تلنگانہ کا رتبہ تقریباً ایک چودہ آٹھ سو چالیس ہے اس ریاست کا دارالحکومت حیدرآباد ہے جو کہ یہ ہے کہ سب سے بڑا شہر ہے تلنگانہ ایک سب سے بڑا شہر ہے تلنگانہ میں تلگو زبان بولی جاتی ہے اور تلگو زبان میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں تلنگانہ کے مشہور کے سی آر کے چندر شیکھر راؤ یہ ایک سی ایم ہیں تلنگانہ کی اس تلنگانہ ہندوستان کی ایک ریاست ہے جو بھی جنوبی علاقے میں واقعی ہے تلنگانہ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ تلگو زبان بولا بولتے ہیں اور حیدرآباد ہے جو کہ ہے یہاں سب سے بڑا شہر ہے